हैलो हंजी आहो में मेकअप आहली हां बोल्ला नी कोई गल्ल नेई करी ओड़गे आना कुत्थै कोई गल्ल नेई आई जाओ तुस किन्ने बजे आई सकने ओ तुस कोई गल्ल नेई तुस बारां बजे आई जाओ तुस कल दपैह्री अच्छा कोई गल्ल नेई तुस आई जाएओ ना तुस आई जाएओ है ना में थुआढ़ा शैल करियै मेकअप करी ओड़गी ठीक ऐ मतलब कि अजतक जिन्रे बारी बी में मेरे कोल कोई आया गाह्क बड़ी सिफ्त करदा कुसे होऱ कोल नेई जंदा फ्ही मेरे कोला जी तुस दिक्खी लेऔ मेरा मेकअप बड़ा गै शैल टैंशन फ्री जियां तुसें गी चाहिदा इयां तुस मिगी सनाई ओड़ेओ में इयां गै थुआढ़ा करी ओड़ना ठीक ऐ